हलो हलो हां डॉक्टर आय निडेड म्हाका ऑक्सिजनाची गरज आसलेली तुमचे कडेन अवेलेबिलिटी आसतली आतां हांव हय गोंयान तालिगांव हांव तालिगांवच्यान उलयता कसलें काम ना माश्शें पळय न्ही प्लीझ डॉक्टर प्लीझ अर्जंट आसा माश्शें किदें तुमच्या कडेन जाता जाल्यार पळयां पळय न्ही तुमचे सिनीयर्स बीन कोण आसतलो माश्शेंय किदें जाता जाल्यार पळय तुजे कडे पेशंट हांवूच आवाज सारको आसा बट ऑक्सिजनाची गरज आसा डॉक्टर ऑक्सिजन ड्रॉप जाला बी पी बी पी चॅक करूंक ना डॉक्टर ओके डॉक्टर केन्ना तुमी अवेलेबल आसतली बट ऑक्सिजनाची गरज आसा अशी दिसता किद्याक ब्रिदींग प्रॉब्लम्स जाता डॉक्टर म्हाका हं हांव बरें बरें बरें ओके ओके डॉक्टर थँकयू डॉक्टर